हा मां हिकु दौड़ण जो प्रतियोगिता में भाग वरितो हुओ त उन में मतिलबु छा हुओ की दूरी तइ थींदी आहे की हेतिरे खां हेतिरो किलोमीटर तव्हांखे या मीटर ई केवल दौड़णो आहे त हुने में विच में असां रुकी नथा सघूं अगरि रुकंदासी त आउट थी वेंदासीं त मां उन प्रतियोगिता में भाग वरितो हुओ ऐं मां सेकण्ड आई हुअमि त फस्ट वारे खे बि सुठो ईनाम हुओ ऐं सेकण्ड वारे खे ठीकु हुओ ऐं ट्रियों वारो जेको थर्ड आहियो उन जो बि ठीकु हुओ ऐं इन सां असांखे हीअ मिलंदो आहे की उत्साहित थींदा आहियूं की अॻिली बार जॾहिं हूअ प्रतियोगिता थींदी थोरी ॿीं बि मतिलबु अॻिते फस्ट अचण जी कोशिशि कंदा आहियूं ऐं ॿियनि खे बि असां इहा ई शिक्षा ॾींदा आहियूं की दौड़ण सिहत जे लाइ केतिरो सुठो आहे